अ आगोलथ' माइ गायनाया माबायाव गायो आरो जोङो आसार सावोनावसो गायोमोन दानियाथ' सावोनाव गायला एखे आसार मासावनो गायो माइखौ रनजित माइ गोदोना माइसालि माइसो गायोमोन माइसालि माइखौ गायला दा बे माइसालि माइखौ गायला नालाय दा रनजित माइखौनो बोथोर गिबि गायनानै फोजोबो अखा हाबाबो गायनांगौ सानदुं दुंबाबो गायखा नांगौ आरो माइ गायनायालाय खुनु जिरायनानै थानाय गैया जोंहा जै हाया गोमोन गैयाबासो दलर थानो मोनो हा गोमोन थाबा गायजोब नांखागौ सामफ्रोमबो जेसे हायागौमानि हायागौमानि गायखानांगौ जोसा गायबाय जों माइब्रा गायबाय जों अनेक माइ गायो आरो गायबाय बिदिनो गोदोना भाद्र' मासावसो हायोमोन माइ गायनाया दाना आसार मासावनो हायो मानो होनबा बोथोर गिबि दानिया माइ गायनाया गोदोना गदाय बेसेबांसिम गाया हालेवनो हानायजोंसो खोथा हालेवनाय गोदोना नांगोलजों हालौबाय दाना ट्रेक्ट'रजों हालौबाय ट्रेक्ट'रजों हालेवनाय नालाय सानसेयाव दस बिगा बार' बिगा गायबा सोरनिबा हायाथ' दस बिगा बार' बिगा गैया सोरबा फास बिगा सय बिगा गाहामाव थायो सानसेनो गायनो थोया बिदिनो गायो आरो बेनिफ्राय गोदोना बिस बिगा थ्रिस बिगा सोरबा सल्लिस फनसास बिगा गायो बिसोर गोबाव गायो आरो गोबाव गोबाव गायनांगौ फुङावबो गायनांगौ बेलासियावबो गायनांगौ गोदोना खासियासो गायो दानाथ' खासिया गाया लेवसियासो गायो लेवसिया गायबाय लेवसिया खोथिया फुबाय गायबाय गोदोना लेवसिया फुनानै खासिया गायनानै सोमखां होनानै आरो बे खोथियाखौनो फुफिननानै गायनांगौ बिदिनोमोन गोदोना दानिया खेबसे फुबाय गायबाय जोब्बाय बेनोसै बिराद काहिनि गोदोना गोदोना रासिन गोलाव गायनाय फुनाया दानिया संखेब दसेनो दसेनो हायो गोदोना जि गोबाव गोबाव खासिया सोमखाङाबा गायनो मोना खासिया फुनानै गायनांगौ बिदिनो गायबाय हा गोमोना सानफ्रोमबो गायखा नांगौमोन गोदोना फुं बेलासि जिरायनो मोना फुङावबो ओंखाम संनानै लांदो दावला गिसिरबानो ओंखाम संनांगौमोन गोदो दावला गेसेरबानो संदो हौवाफोरजों खिबु खिबु थांदो गायहैदो बिदिमोन सोरांनायजों बिगानै बिगाथाम हानायजों बिदि जायोमोन गोदोना दानाथ' बिदि नङा दाना आदथा नयथाबासो माइ गायहैखायो होनबासो गोदोनिखौ थगायदोंसो नंगोन आरो मोसौ गुमनांगौ हौवाफ्राबो माइ जिगाबाव हगारनानै मोसौ जाहोदो गुमदो हालेवहैदो ओमफ्राय बियो हौवाफोरजों जोंहाबो खिबु खिबु ओंखामा संना लानानै थांफादो बिसोरजों ओमफ्राय बिसोर हालेवबाय जोंहा गायलायबाय बिदिनो गोदोनिफ्राबो